नमस्ते मैंने आपको साड़ी दी हुई थी आपको थोड़ा क्लीन कर वो बनाने के लिए क्या तैयार हो गई है वो हाँ हाँ उसमें मतलब ब्लाउज था जरी व का सारा वर्क करना था सारा काम था पूरा हमने बोला था कि आप जल्दी से मतलब जो भी कढ़ाई है और नग वगेरह लगाना है तो थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा आप तो उतना ही ज्यादा टाइम ले रहे हो क्या हमें भी जाना है हाँ हाँ

हाँ तो आपको पहले से सर देखना था अच्छे से सारी चीजें जब हमने दिया था आपको कि आप जल्दी कर दीजिएगा हाँ हाँ

हाँ जी हाँ जी हाँ जी फ़िर भी आप कितना टाइम लगा देंगे मतलब कितना अच्छी सिलाई करिएगा और कितनी जल्दी आप दे देंगी कितना टाइम लग जाएगा फिर भी कितना मतलब काम हो पाया है उसमें

अच्छा अब फिर भी बहुत देर हो गई है तो आप थोड़ा जल्दी करिएगा और अच्छे से अच्छा काम करके दीजिएगा क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास और लोग आएँ और हम और काम करें तो थोड़ा जल्दी करके दे दीजिए और अच्छा काम करके दे दीजिए ओके ठीक ठीक है धन्यवाद